हैलो हांजी नमस्ते हां बड़े डिजाइन आए दे नमें दिक्खी लैएओ आह्नियै हां बड़े डिजाइन आए दे नमें नमें डिजाइन आए दे नेईं अ'ऊं व्हाट्सऐप्प करी ओड़गी तुसें दिक्खी लैएओ जो पसंद औग ले लैएओ ठीक ऐ सारे भेजी ओड़गी तुसें दिक्खी लैएओ तुसें जेह्ड़ा लैना होग भेजी ओड़ने आं दस्सें मिंटें तक्कर नेईं नेईं हून नमें बी आए दे न और हां ओह् भेजने तुसें नमें नमें पराने बी भेजने नमें बी भेजने ठीक ऐ